हैलो वरूण जी बोलै दे अखनूर कालेज दा वरुण जी ऐक्चूअली में सुनील बोलै न में इंटरव्यू कीता हा कालेज च इसलै स्टाफ आवा दा सारा

अच्छा अच्छा ऐक्चूअली में अज्ज आना हा ना ते इत्थै कुसै दी डेथ होई गेई में आई निं पाया हा ते महां पुच्छी लैना चलो कोई निं चलो कोई चक्कर निं थैंक यू सर